हाँ ऐसी प्रथा के बारे में जानते हैं जिसमें सामाजिक कार्य कर्ताओं ने वर्जित किया हैं ऐसे जाति भेदभाव जो जाति के अधार पर भेदभाव के किया न जाता था वो आज काफी खत्म हो गया है इसके बाद में महिला शिक्षा पहले के समय में महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी और आज के युग में महिला हर महिला शिक्षित है और काफी अच्छी पोस्ट पर है काफी अच्छे पद पर हैं और जातिवाद जातिवाद में अगर देखा जाए तो पहले दलित वर्गो को मंदिर वगैरह में नहीं आने दिया जाता था और इसके बाद में आज महिलाओं को और अन्य दलित वर्गो को नीची कास्ट को नीचे समाज को जातिवाद नहीं किया जाता हें और कन्या भ्रूण कन्या भ्रूण जो पेट में बच्चे होने पर उसकी हत्या हत्या कर दी जाती ती ये भी आज खत्म हो गया हें और सतीप्रथा जिस में पति की आग में उस उस महिला को सती होना पड़ता था वो भी आज खत्म हो गई हैं